جی بتائیں جی اچھا کب سے دو تین دِن سے ہو رہا ہے آپ کو اچھا نام آپ کا راہل کہاں سے بول رہے ہیں آپ اچھا آپ نے کچھ باہر کا تو نہیں کھایا تھا

اچھا اچھا لیکن تھوڑا سا باہر کا تو آپ کو کم کرنا پڑے گا باقی فیور کب سے آپ کو ہو رہا ہے دو دِن ہو گئے آپ نے چیک کرایا کہیں آپ نے ابھی دِکھایا نہیں کسی ڈاکٹر کو اور اچھا اچھا

اچھا اچھا ایک بار آپ کلینک آ سکتے ہیں تو جی جی پھر ٹیبلیٹ کے لیے تو آپ یا تو الیکٹرال لیں یا آپ انرزال لیں ٹیسٹ تو آپ کو کرانا پڑے گا جبھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بار آپ آ جائیں گے تو آپ کے دو تین میں ٹیسٹ کراوں گا سی بی سی کراوں گا یا ٹائی فائڈ کا کرا کے دیکھوں گا ہو سکتا ہے اِس ٹائم پہ ٹائی فائڈ بھی زیادہ چل رہا ہے اِسی وجہ سے آپ آپ آ سکتے ہیں تو اگر جیسے میں صُبح دس سے پانچ بیٹھتا ہوں جی جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے